مجھے گانا جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اپنے دیش کے اوپر پسند ہے جو دیش بھکتی کے لیے گایا جائے سب سے زیادہ اس کو پسند ہے اور جس میں جو ہمارے دیش کے جوان نوجوان کو ابھارنے کے لیے جوش دلانے کے لیے جو گایا جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ میرا دیش رنگیلا جو سب سے زیادہ مجھے پسند آتا ہے اس میں اندر سے لگتا ہے جوش مارتا ہے ایسا لگتا ہے کہ میں بس ابھی جاؤں اور بوڈر پہ جو بھی ہو اس کو اڑا دوں اس کے بعد اس کے بعد پورا ایک دم جسم کے اندر اندر ایک دم جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے دیش کی مٹّی ہے ہم اس دیش کے لیے لڑنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اور باقی سبھی گانے پسند آتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو پسند ہے ہم کو اپنے دیش بھکتی کے لیے جو گائے جاتے ہیں جو جس میں ہم کو اپنے اندر سے طاقت اور محسوس ہوتی رہے گی ہم سے زیادہ اورکوئی سامنے والا مضبوط نہیں ہے باقی اور اسی طریقے سے شاہ رخ خان کے بھی پسند ہیں سلمان خان کے بھی پسند ہیں اکشے کمار کے بھی ہیں اور جو ایک دا ٹائگر میں بھائی جان نے گایا تھا جمعہ کی رات ہے اللّہ بچائے اور اسی طریقے سے سب گانے پسند ہیں لیکن جو سب سے زیادہ پسند آتے ہیں دیش کے لیے ہی پسند آتے ہیں باقی کے مقابلے میں